जी हाँ टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने से हिंदी भाषा का उपयोग बहुत सरल हो गया है क्योंकि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम हिंदी भाषा को बहुत अच्छे तरीके से इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं और हिंदी में हम किसी भी चीज़ का ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसको हिंदी भाषा में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए रूप को देखते हुए वर्तमान में हिंदी भाषा बहुत ही सरल हो गई है